मां सूरत में रहंदी आहियां जॾहिं खां मां मतिलबु वॾी थी आहियां मूंखे गोकलानी अंकल जी फ़ैमिलीअ जे बारे में ख़बरु आहे उन्हनि सॼे सिंधी समाजु ठाहियो आहे ऐं असांजे सिंधी समाज में कोई बि तीजु त्योहारु अचे न त उन ते असां सेलिब्रेट कंदा आहियूं कीअं कंदा आहियूं जीअं की टीजड़ी कंदा आहियूं चेटीचंडु इहे सभु त असां कंदा ई आहियूं पर हिन जे अलावा मां गुजरात में रहंदी आहियां त नवरात्री थी वियो गणपति बापा अचनि त गणेश चतुर्थी थी वई इहो सभु थियो न त असां हे सभु बि सिंधी पाण में त्योहारु कंदा आहियूं छोकी असां ॿाहिरि ॿी जॻहि ते वञूं हुते खेॾूं उन खां सुठो असांजी सिंधी सभु पाण में गॾिजी मिलिजी करे कयूं न हुते अजाई मतिलबु ॿियनि माण्हुनि जे हुन में वञूं त असांजा सिंधी पंचायत छा कंदी आहे स्पेशली अरेंज कंदी आहे सुठा सुठा पास वॾे वॾे सिंधी अंकल आंटी खे घुराईंदी आहे नामी ग्रामी माण्हुनि खे घुराईंदी आहे नोलेज ॾींदा आहिनि ऐं वॾा वॾा ईवेंट कंदा आहिनि जीअं की हिकु ॿ शयूं कीअं कंदा आहिनि की असां मुंहिंजे घर जे पुठियां ई अमरापुरा करे हिकु मतिलबु ठाहियो अथऊं सिंधीअ जो हुन जे अंदरि आहे न अलॻि अलॻि क्लासेस ॾींदा आहिनि कुकिंग जी क्लासेस ॾींदा आहिनि पार्लर जी क्लासेस ॾींदा आहिनि बेसिक पार्लर ऐं इएं ॿ टे क्लासेस हलाईंदा आहिनि कंप्यूटर इहे सभु की नंढा नंढा ॿार बि न सक्षम थियनि पार्लर इन करे इकदमि सस्ते में पंज सौ रुपये में ॿ महिना सिखो प्रैक्टिस बि हिते कयो कुकिंग में मस्तु बिह जी भाॼियूं सभु सिंधी शयूं बि सेखारींदा आहिनि सिङियुनि जी भाॼियूं सभु सिंधी शयूं बि सेखारींदा आहिनि सिङियुनि जी भाॼियूं ऐं इअं अलॻि अलॻि शयूं सेखारींदा आहिनि त इन तरीक़े सां आहे न असांजे मतिलबु समाजु वारा जेके आहिनि सूरत जे अंदरि असां खे मतिलबु मोटिवेट कंदा आहिनि